हमर प्रिय लेखक मुन्शी प्रेमचन्द्र छलथि जे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लेखकमे सँ एक छथि ओकर प्रिय लेखक ओकर प्रिय लेखन गोदान कफन दो बेटियाँ ई सभ छै जकर अन्दर ओ वास्तविकताके बारेमे बाजैत छै